सतरहां जुलाई ॿ हज़ार चारि वीह जनवरी ॿ हज़ार अठ टीह अगस्त ॿ हज़ार सत चोवीह मार्च ॿ हज़ार नव पंजवीह अप्रैल ॿ हज़ार अठ